ई जे टेक्नोलॉजीके बदलाव छै ई तऽ आम आदमीके जीवनके आओर आसान बना देलकै हँ जेना आब देखिऔ हमरा कॉलेजमे फॉर्म भरैके डेट अएलै तऽ व्हाट्सअपके माध्यमसँ हमरा तुरन्त पता चलि जाइ छै जे हमर कॉलेजमे फॉर्म भरैके डेट आबि गेलै हँ पहिलुका जमानाके जे लोकसब रहै ओ फोन करैलए ओ जाइत रहै बूथपर एक रुपैआ ओहिमे सिक्का खसाबैत रहै तहन बात करैत रहै सेहोमे महिनामे दुइसँ तीन दिन बात करैत रहै लेकिन आब देख लिऔ अहाँके फोन करैके अइ मोबाइल लिअ तुरन्ते एना करिऔ टचवला मोबाइल छै एना करबै फोन लागि जाएत गप कऽ लेबै ई टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी छै आब जेना हमरा कतहु घुमैएके छै तुरन्ते गूगल मैपपर देबै तुरन्ते हमरा बता देतै जे कोन कोन दऽ कऽ जेनाइ छै हमरा सेहो बता देतै आओर हम सही जा रहल छिए कि नहि जा रहल छिए हमरा ओ सेहो कहि देतै कि हाँ अहाँ सही जाइ छिए कि अहाँ गलत जाइ छिए टेक्नोलॉजीके बदलावमे तऽ बहुत फाइदा छै आदमीसबके जेना आब हमरा भूख लागलै हँ हमरा खाना चाही तुरन्ते हम ऑडर कऽ देबै पनरहसँ बीस मिनटमे हमरा लग खाना पहुँच जेतै तऽ इएह छिए टेक्नोलॉजी आब कोनो सामाने मँगबाबैके छै कोनो सामाने मँगबाबैके छै तऽ तुरन्ते अहाँके दुइसँ तीन दिनमे अहाँके डिलिवरी दऽ दै छै आब हमर कॉलेज छै संस्कृत कॉलेज एहिमे अइलिए मोबाइल खोललिए एहिमे वाइफाइके सुविधा छै आरामसँ बैसिकऽ वाइफाइ यूज कऽ सकै छी हम कोनो किताबे पढ़ैके छै तऽ आब लोकके किताब खरीदऽ नहि पड़ै छै गूगल करै छै किताब उपलब्ध छै ई तरहसँ बहुतके फाइदो छै लेकिन कहबै तऽ कनिमनी नोकसानो छै रिचार्ज महगा छै लेकिन ओहिसँ बेसी फाइदा छै लोकके जेना आब पाँच सओ टकामे कोनो किताब खरिदैलए जेबै ओना हमरा फोनमे अढ़ाइ सओके रीचार्ज होइ छै तऽ ओ किताब हम फोनमे आरामसँ पढ़ि सकै छी इएहसब सुविधा छै टेक्नोलॉजीके लऽ कऽ